अहाँके जानै छिए कि महिलासबके पीरिअड होइ छै ने जे पीरिअड समय होइ छै जँ मतलब आब शारीरिक जे पीरिअड मतलब होइ छै महिला सबके तऽ की जानल जाइ छै कि आब पहिलेके बेबस्थामे ओ जड़ी बूटी दवा उवाके लेल चलैत रहलै एहिके लेल कोइ जानकारी नहि रहलै ने जइसे पैड उड किछु भी मतलब पैड उड जे भी यूज करैके लेल पहिलेके जानकारी पता नहि रहल कि ने एकरे कारण मतलब बीमार उमार पड़ि जात रहल ई भी की अबके लेके रुचिमे ओतना हइ कि जइसे कहीँ भी सबके बेबस्था लगल हइ कॉलेजमे इसकुलमे कहीँ भी जाइके हइ चाहे गाड़ीमे चाहे कहीँ भी जाइके हइ जइसे कोइके पीरियड्स अगर आ गेल तऽ भऽ गेल तऽ कोइ भी मदद करि देबैलऽ कहीँ भी पैड कहीँ कहीँ हम मतलब आदमीसब पैड उड बाँटे मतलब वितरण करैलऽ कहीँ कहीँ प्रदान करैलऽ देबैलऽ कि एकर जरूरी पड़ैलऽ कोइ कोइके तऽ एहिके देबैके पड़ैलऽ पैड उड ईसब देबैके करैके पड़ैलऽ ने आजकल एहिके लेल अब कोइ मतलब नहिपर बीमारी नहि कोइ मतलब तबियत खराब रहबे एकरा कारण अब बेबस्थासँ सब वञ्चित हो गेलऽ हँ एहिके लेल अच्छा मानल जाइ छै पहिलेके समयमे नहि कोइ चीजके बेबस्था नहि कोइ पैडके बेबस्था कोइ चीजके बेबस्था नहि एहिके लेल कारण जड़ी बूटी उटी चलै एहिके कारण से मतलब ठीक अबके कारण दबाइके बेबस्था उवस्था नहि कोइ जरूरी पड़ैलऽ पहिलेके बेबस्थामे बहुत ज्यादाके दिक्कत हो तऽ महिलासबके ईसबके लेल हमरा जइसन कोइ भी आदमीसब पैड उडके बारेमे पैड उड बा ओ कहीँ भी लोकके आदमीके सहयोग करैलऽ कॉलेजमे इसकुलमे रास्ता पेड़ा कहीँ भी कोइ जानकारी मिलैलऽ कहैलऽ कि अइसे बात कोइ भी सहायता करि देबैलऽ जे भी जइसे हो एहिके लेल पहिलेके समयसँ अभी भी बहुत अच्छाके लेल कोइ चीजके दिक्कत नहि होकेलऽ हर चीज मिलैलऽ करिअऽ जालऽ महिला सबके मतलब सुरक्षा बेबस्थाके लेल पहुँचाबल जालऽ करल जालऽ